ہلو سر سر آپ پن کارڈ سپوٹ ٹیم سے بول رہے جی سر ہمیں قانونی تبدیلیوں کی وجہ سے اپنے پن کارڈ میں نام چینج کرانا ہے جی سر جی سر میں نے ادھار کارڈ ووٹر آئی ڈی میں اپنا نام تبدیل کرا لیا ہے جی سر دسویں کی مارک سیٹ سے ہو جائے گا جی جی جی سر سر اس کا کیا پروسیس رہے گا آن لائن کرنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا جی سر جی سر تو اس کے کیا کیا پروسیس رہیں گے جی جی جی اور کون سے ڈوکومینٹس لگیں گے جی دسویں مارک سیٹ کے علاوہ جی جی جی ادھار کارڈ ووٹر آئی ڈی جی جی جی جی جی تو یہ آن لائن پروسیس کتنے دن کا رہے گا جی جی جی جی جی سر جی جی جی سر ہم آن لائن کر دیں گے جی جی اوکے اوکے اوکے تھینکس شکریہ